شاہجہان پور ضلع میں کافی ہیلتھ کے لیے کافی ساری چیزیں ہیں اور پرائیویٹ اسپتال تو ہے ہی یہاں پہ اور سرکاری اسپتال بھی کافی ہیں ان میں سے دو کافی بڑے اسپتال ہیں ایک سیتاپور آئی ہاسپٹل کے نام سے ہے جو میرے گھر سے کچھ قدم کی دوری پہ ہے وہاں پہ کافی

اور بہت مناسب ریٹ میں بہت کم ریٹ میں آنکھوں کا چیک اپ ہوتا ہے اور اچھے ڈاکٹر سرکاری ڈاکٹر کے دوارا ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ کافی دور دور سے گاؤں سے لوگ آتے ہیں اٹھ کے اور وہاں پہ ڈاکٹر بہت اچھے سے دیکھتا ہے بجائے پرائیویٹ اسپتال کے جہاں اچھی خاصی رقم لی جاتی ہے ہاں سیتاپور اسپتال میں ایک روپئے کا پرچہ صرف ہوتا ہے اور دوا تو خیر ہوتی ہی سستی ہے اور دوسرا ہاسپٹل ہے بریلی موڑ پہ جو میرے گھر سے قریب چھ سات کلو میٹر دور ہوگا وہ سٹی ہاسپٹل ہے وہاں پہ ہر طریقے کا علاج ہوتی وہاں پہ بھی پرچے کے دام کچھ ایک دو روپئے ہی ہیں میں وہاں پہ کبھی گیا نہیں لیکن جتنا بھی دوسروں سے اس کے بارے میں سنا ہے تو اچھا ہی سننے کو ملا ہے کہ کافی اچھے داموں پہ وہاں پہ علاج کر دیا جاتا ہے ڈاکٹر کافی اچھے ہیں اور جب کووڈ انڈیا میں پھیلا تھا تو یہاں شاہجہان پور میں بہت فوری طور پر ایکشن لیا گیا تھا اور سب سے زیادہ جو ویکسینس میرے خیال میں لگی ہیں وہ سٹی ہاسپٹل سرکاری اسپتال میں ہی لگی ہیں میں نے خود ویکسنیشن کا پہلا ڈوز وہیں لگوایا تھا اور بہت اچھی ویوستھا رہی تھی کوئی دقت نہیں ہوئی تھی بہت آرام سے رجسٹریشن ہوا تھا اور بہت ٹائم پہ جا کر جو ہے ویکسین سب نے لگوا لی تھی اور بہت سوشل ڈسٹنسنگ کا جو ہے وہاں پہ منٹین کیا گیا تھا کوئی بھی ایسی دقت نہیں ہوئی تھی تو کافی بہتر تھا یہاں پہ اور آنکھوں کے اسپتال کا بھی جو ہے ایسا ہی ہے میں وہاں پہ جب بھی آنکھ میں کچھ وہ ہوتا ہے تو میں سیتاپور آئی ہاسپٹل میرے جو گھر کے بغل میں ہی ہے میں وہیں جا کے اپنی آنکھ دکھاتا ہوں